जइसन सुबह उठै छिए तऽ घरऽ मे बोलै छिए कि बच्चासनीके उठ ने जल्दीसँ सुबह भऽ गेलौ सुबह भेलै जल्दी उठ बेर भऽ जेतौ काम करैमे से झाड़ू उड़ू लगा तऽ कोइ झाड़ू लगाबै छै झाड़ू लगाबैलए ककरो कहली ककरो उठेलिए तऽ जइसे बर्तन साफ करिके बर्तन ककरो कहलिए तऽ हे गे उठ तोँ बर्तन साफ करिहेँ जइसे हम उठलिए तऽ हम पोछा लगा लेलिए ओकराबाद ककरो कहलिए तौ उठिकऽ अथी पूजा फूल तोड़ि लै छिए फूल तोड़िकऽ पूजा करि लै छिए कोइ आदमी पूजा करलकै पूजा करलाके बाद हइ जल्दी खाना बना खेतै कामपर जेतै तऽ खाना बनाबै छी सब मिलिकऽ खाना उना बनाकऽ ओकराबाद सबके जल्दी खाइलए दही खेलकै खएला पिलाके ओकराबाद सब अपना अपना कामपर टाइमपर चलऽ जाइ छिए जकरा घरेमे हुअए छै तऽ घरेमे जाकऽ काम उम करिकऽ अपना सुतै बैठै छिए घरेमे काम करै छिए सिलाइ करै छिए घरमे ककरो ब्लाउज उलाउज दै छै तऽ ब्लाउज उलाउज बनाबै छिए अपनो बैठलऽ रहै छिए झाड़ू पोछा दुआरेमे सुबह शाम बोहरै छै कहै छिए बोहरिले जल्दीसँ ई काम करैलए छै ओ कर जल्दी नहि तऽ लेट भऽ जाइ छै जल्दी काम करलाके बाद ओ काम कर इएह सब अइसेही घरमे सबसँ बोलै छिए कि जल्दीसँ करैलए